हाँ राजस्थान में कृषि उद्योगों पर्यावरणीय मुद्दों को संशोधित कर सकता है और स्थिरता से आगे बढ़ा सकता है क्योंकि पर्यावरण ही है जो आज कृषि को अहमता दे रहा है पर्यावरण से जैसे कि अच्छी बारिश होने से हमारी खेतों की फसलें अच्छी होगी और कम सर्दी पड़ेगी तो खेतों की ऊर्वरता अच्छी बनी रहेगी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होगी जिससे की बीमारीयों का खतरा भी नहीं बनेगा और मैं चाहता हूँ कि यह कार्य ऐसा ही होता रहे क्यूँकि अगर अच्छी बारिश नहीं होगी तो अच्छी फसलें भी नहीं होगी और अच्छी फसलें नही होगी तो क्रस जो हमारे किसान हैं वो कृषि नहीं करेंगे और इसको स्तरता से आगे बढ़ावा देना चहिए